नोंथाङा गोदोनि क'क्राझारिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागौमोन नामा हागोन फंनैसो एसे फंनैसोखौ बुंनो हागोन आं जेलासिम आं मिथिनाय बेनिफ्राय आं बुंनो हागोन बुंनो बुंगोन

जोंनि क'क्राझार टाउनआ क'क्राझारनिफ्राय आंनि न'आ जि किल'मिटारसो जायो अब्लाबो मानि जोङो जोंनि गासैबो अफिस बा मावख'फ्रा क'क्राझारआव दङ हिसाबै माखासे जों थांलाय फैलाय बिफोरबायदिखौ जोङो एसे क'क्राझारनि आग फागखौ जोङो मिथिगौ दा बे गोदोनि क'क्राझारआ मानि दानि क'क्राझार बादि नङामोन मानो होनोब्ला गोदो मानि लामा सामाफ्राबो दानि बादि पिस होनाय हान्था मेलाफ्रा थिग नङामोन आरो न' बांफ्राबो दानि बादि बिल्डिं बिफोरबायदि नङामोन आरो दा गोदोहाय जाहैबाय मानि माखासे इनभारमेन्ट मानि माखासे थांनानै थानाय मानसिनि बा संसार जानायनि बेफोरनि सायाव माने सोनारो थाउनफ्रा बा नो नोगोरफ्रा देरनाय देरै दा गोदो जाहैबाय इसिबां मानि जोंनि मानसिफ्रा अफिसआव खामान थायामोन ओरैनो गामियाव दौ दामला रायजो जानाय हिसाबै जोङो थाउनखौ बा अफिसखौ इसिबां बेफ्राव खामानि मावनांगौ थायामोन आरो बे हिसाबै जोंनि क'क्राझार थाउनआबो मानि इसिबां देब्लाब नङामोन जौगानाय नङामोन दा ओरैबायदि जाबाय माखासे समजों माखासे आबहावाजों गोरोबनानै दानि ओह बैगानिक बा बिदिनो माखासे जौगाथाइनि बेलायाव माखासे अफिस माखासे मावख'फ्रा आरो माखासे बिदिनो जोंनि संसार जानायनि नांगौ जिनिसफ्रा गासैबो थाउनआवनो थाजोबनाय हिसाबै दा जोङो थाउनखौनो बांसिन थांनांगौ जायो बा थाउनआवनो बांसिन हाबाफोरखौ मावहैनांगौ जायो बे हिसाबै मानि जोंनि क'क्राझार थाउनआव गोबां अफिस दं हिसाबै दा थांलाय फैलाय बेबायदिनो जोङो थांनांगौ हिसाबै दा क'क्राझार थाउनआ गिदिर जाबाय दा बाहाय गोबां अफिस दङ डिसि अफिसफोरबो दङ आरो माखासे ओह दानि दिनाव नो क'क्राझार सोहोरनि खाथि खालाफ्रावनो माखासे इउनिभारसिटि सिआईटि बेफोरबो थानाय हिसाबै आरो माखासे बेबादिनो गिदिर गिदिर बिदिनो बिजिनेसनि ओह माखासे बेफार फालांगिनि माखासे ओह जायगाफोर थानायलाय मा माखासे धोनि धोनि मारुआलिफोर बा बाङालिफोर थानायलाय मानि जोंनि क'क्राझार सोहोरा दा गोदोनि बादि नंला दा जोंनि क'क्राझार सोहोरा ओह बुंनो थाङोब्ला मानि दा जोङो बुंनांगोन मानि क'क्राझारआ दा गोबां गोदोनिफ्राय सोलायबाय मानो होनोब्ला जोङो गासैबो मावनांगौ खामानियानो थाउनावनो जाजोबबाय आरो जोंनि नैबो सिआईटि इउनिभारसिटि बेफोराव फरायफैनाय जोंनि फरायसुलि फरायसुला ओह बिथांमोनहाबो बे जोंनि सोहोरनि खाथि खालाफ्राव बिदिनो लजिं बायदिसिना थानानै जोंनि क'क्राझार थाउनखौ गिदित खालामबाय होननानै जों बुंनांगोन आरो गिदित मानि बिथांमोनहाबो माखासे जोंनि ओह क'क्राझार ओनसोलखौ माखासे ओह जौगानायाव ओह हेफाजाब होदों होननानै जों बुंनो बुंनांगोन आरो दा जोङो नुबाय मानि गोदोथ' नंखाथारामोन लामा सामाबो गैखायामोन दा बि हिसाबै बेखौनो आं दहाय गिबियावनो बुंदों मानि जोङो मानि माखासे जोंनि मानसिफ्रा ओह गोदो एसेबां सिकिट्टबो गैयाबोमोन हिसाबै जोङो थाउन सहरखौ मोनथियामोन आरो अफिसफ्राव जोङो गोबां खामानि गैयैलाय जोङो मानि बे क'क्राझार टाउनखौ जोङो जौगाथाय लाबोनो हायाखै आरो दानिया दा नाथाय जोङो क'क्राझारावनो गोबां अफिस दं हिसाबै जोङो दा क'क्राझारखौ मानि गोदोनिजों दानिजों रुजुनायाव मानि गोबां जोङो दावगानाय नुनो मोनबाय आरो दा आङो बे खिनिखौनो बुंबाय